खाजनि जी मिठाई सिंगरनि जी मिठाई घेवर लोलो चोथो माए जी मिठाई नारियल जी मिठाई गजरनि जी गजरनि जो हलवो पटाटनि जो हलवो जलेबी मीठो समोसो गुजिया